हलो जय झूलेलाल मां चिराग तेजवाणी ॻाल्हायां पियो छा तव्हां ओम सिनेप्लेक्स थिएटर मां ॻाल्हायो पिया अच्छा ओम सिनेप्लेक्स मां ॻाल्हायो पिया न मूंखे ही पुछिणो हुओ कि परमानंद प्यासीअ जो शो लॻियल आहे ओम सिनेप्लेक्स में त छा तव्हां हुनजी तारीख़ ने शो जो टाइम मूंखे ॿुधाए सघो था तव्हां मूंखे ॿीं जानकारी जेके शो जो शो जो टिकिट शो भाव ॿुधाए सघो था मूंखे परमानंद प्यासीअ जी पिच्चरूं जाम सुठी लॻंदी आहे मूंखे ही शो लाइ टिकिट खपे त तव्हां कृपया करे हुनजो इंफोर्मेशन मूंखे ॿुधाए सघो था